आङो जिउआव गुबुन रावआव लिरनाय बिजाबखौ गांसे फरायखांबाय बे बिजाबनि खन्थाइ महरै लिरनाय गिथानजलि रबीनद्रनाथ थेगरनि लिरनाय बे बिजाबखौनो बर'आव रावआव दानस्लायदोंमोन सुरत नार्जारिया सुरत नार्जारिया बे खन्थाइनि गेजेरजों आं जोबोद मोजां मोनदों जोबोद थुलुंगानाय गोसो थुलुंगानाय आरो आंहा फोथायनाय दङ जाहाथे बेनि राव दानस्लायनाय बेनि सुरत नार्जारि सारनि राव दानस्लायनायफ्रा मोजाङै मोजां जाफुं सारदों बयबो बुंनायनि गेजेरजों बुं आरो राव दानस्लायनायनि मिनिंफ्रा सोदोबथि गोनाङैनो जादों होननानै आं गोबां सुबुंफोरनिफ्राय खोनानो मोनदों खोनानो मोननायजों लोगोसे आंबो फरायनानै नायदों जाय फरायनायनि गेजेरजों आं बुजिनो मोनदों गिथानजलिनि राव दानस्लायनाय जाय गिथानजलिखौ सुरत सारआ दानस्लायदोंमोन बेयो जाफुंसारदों जाफुंसारनायनि गेजेरजों मुलुगाव बेरखांहोदों ओमफ्राय बेरखांनाया जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावबो जोङो मोनसे गियान सोलोंहोनाय जाय रबीन्द्रनाथ थेगरनि गिथानजलिखौ बुजिनो मोननायजों मिनिंफुलि बुजिनो मोननायखौ मदद खालामो गोजोनथों